पैह्लें में निक्की होंदी ही ते मिगी लिखना निं औंदा हा इन्नी मार पौंदी रेही इन्नी इन्नी कि पैंसल पकड़ना बी निं औंदा चज्जा दी कुसै गी बी निं औंदा निक्के होंदे पकड़ना पर जि'यां जि'यां बड्डी होई बच्चें गी दिक्खेआ कि ओह् किन्ना सोह्ना सोह्ना लिखदे ऐ मतलब की इन्ना शैल डिजाइन करी करियै मतलब कि ते उ'नें गी दिक्खना भला आपूं लिखना निं ही औंदा निक्की सारी ही निक्के सारे बच्चें गी किन्ना गै औंदा होना ते सारे उ'नें गी हत्थ पक हत्था बिच्च पैंसल पकड़ियै लिखवांदे रेह् ते में सोचदी ही भला कि में इन्नी बड्डी होगी ते में बी इन्ना सोह्ना सोह्ना लिखा करना ऐ मिगी पढ़ने दा इन्ना शौक हैन्नी ही होंदा पर लिखने दा बड़ा गै शौक हा मतलब कि सोह्ना सोह्ना लिखना जदूं में निक्की होंदी बड्डे बड्डे बच्चें गी है ना बड्डे भैन भ्रा होने ते ओह् लिखदे न इन्ना सोह्ना सोह्ना जिन्ना केईं बच्चें गी प्रैक्टिकल मिलदे न बनाने बास्तै ते प्रैक्टिकल बनांदे न ते उं'दियां बुक्कां दिखनियां ते उ'नें इन्ना सोह्ना सोह्ना लिखे दा होना डिजाइन करियै कलर कीते दे होने स्कैच पैन्न कन्नै पैंसलें कन्नै अंडरलाइन करियै शैल करियै शैल लिखे दा होना उ'नें मतलब कि प्रैक्टिकल ते उ'नें गी दिक्खी दिक्खियै बड़ा गै शौक औना भला में बी इन्ना सोह्ना सोह्ना लिखां पर निक्की होंदी निक्की होंदी रेही अदूं ते औंदी निं ही पैंसल फड़नी हैन्नी ही औंदी पर जियां जियां बड्डी होंदी गेई ते मिगी इन्ना शौक मतलब कि जे मिगी कुसै टीचर ने आखना बी निं कि इसको सिर्फ याद इस्सी सिर्फ याद करना ऐ पर ओह् निं करना लिखना हैन्नी ऐ पर मिगी इन्ना शौक होंदा रेहा में उस्सी लिखना बी शैल करियै मतलब कि याद भाएं करां जां नेईं करां पर उस्सी लिखना बड़े शैल तरीके कन्नै मतलब लिखना उस्सी शैल बनाई बनाइयै प्रैक्टिकल बी लिखने पैंसलां बी लिखनियां अजकल्ल दे बच्चे ते लिखदे गै हैन्नी ऐं लिखना केह् लिखदे गै हैन्नी ऐ इन्ना एह् याद करी लैंदे पर लिखना चाहिदा ऐ लिखने कन्नै साढ़ी राइटिंग बी शैल होंदी होर मिगी लिखने दा बड़ा गै शौक गी निक्की होंदी ही ते बड़ा मन करदा रेहा ते हून जि'यां मतलब कि बड्डी बी बेशक्क बड्डे बी होई जाए बंदा पर उस्सी ओह् शौक ते हमेशा गै रौंह्दा ऐ पर मी इन्ना शौक में हारे मतलब कि अज्ज बी जे याद बी करना होऐ ते बंदा लिखियै याद करै ते बड़ा मतलब ओह्दे कन्नै साढ़ी राइटिंग बी साफ होई जंदी असें जि'यां कुसै बच्चें गी इत्थै चज्जै दा लिखना बी निं औंदा ओह् लिखदे बी इ'यां जि'यां कोई कीड़े मकौड़े होंदे ऐ मतलब कि मिगी एह् निं समझ औंदा कि एह् लिखा दे ते हैन पर जेल्लै पढ़दे सारे पास होने बास्तै गै ऐ पेपरें बास्तै गै ऐ नौकरियां लैने बास्तै गै ऐ ते जेल्लै एह् लिखे दे गै पढ़े नेईं औग ते पढ़ना नेईं औग जां नेईं पढ़ोग ते केह् फायदा ओह्दा लिखने दा बी ते मतलब कि बड़ा बड़े गै बच्चें गी दिखदी रेही ते में सोचदी बी रेही कि इं'दी राइटिंग कनेही ऐ जां कि'न्ना लिखदे ऐ पर मिगी बड़ा शौक होंदा रेहा में उस्सी मतलब कि मी कोई कम्म मिलना में उस्सी शैल लिखना मिगी याद करने गी मिलना ते में उस्सी बी शैल डिजाइन करी करियै लिखना कोई पोयम ऐ जां कुछ बी ऐ ओह्दे पर शैल इ'यां कुसै ने कोई याद करने गी देई ओड़ना ओह्दे पर इ'यां चार पंज लाइनां लिखनियां ओह् पूरी पोयम ते लिखनी गै लिखनी अपने कोला ऐक्स्ट्रा बी चार पंज लाइनां लिखनियां ओह्दे उप्पर शैल डिजाइन करियै उस्सी शैल करियै पैंसला कन्नै लकीरां लकीरें लकूरां पाइयै अंडरलाइन करियै शैल करियै लिखी लैना पर बंदा जिन्ना मर्जी बड्डा होई जाए पर उस्सी शौक ते हमेशा गै रौह्ना गै ओह् लिखने दा ते लिखने दा शौक बी ऐ हा ते जि'यां जि'यां बड्डे होंदे गे फिर होर मतलब निक्के होंदे ते निक्के निक्के क्वेश्चन जि'न्ना बड्डे होंदे गे बड्डी बड्डी बुक्कां औंदी गेइयां बड्डे बड्डे क्वेश्वन औंदे रेह् पर फिर निक्के होंदे इन्ना निं ही लखोंदा पर जेल्लै बड्डे होंदे गे ते फिर बंदा लिखने आह्ला शौक बी पूरा होई जा मतलब कि पूरा करी लैंदा बंदा मतलब कि जिन्ना बड्डियां बड्डियां क्लासां औंदियां जंदियां उं'दे च बुक्कां बी बड्डियां बड्डियां याद बी जैदा जैदा करना ते लिखने आह्ला बी बड़ा बड़ा होना बंदा लिखी लै लिखदा ओह्दे कन्नै राइटिंग बी साफ होंदी ते फिर अगले गी बी जि'न्नै पढ़ना होऐ ते उस्सी बी समझ आई जंदी ते ते जि'न्नै कदें पेपर पूपर चैक्क करना होऐ ते ओह् बी शैल करियै खुश होइयै पेपर चैक्क करदा ते सानूं शैल मतलब कि नंबर बी दिंदा चलो बच्चे दी राइटिंग अच्छी ऐ भाऐं लिखे दा थोह्ड़ा गै कैह्ली नेईं होऐ पर जे बच्चे दी राइटिंग अच्छा होई होऐ ते ओह् सानूं खुश होइयै नंबर बी शैल देई ओड़दा ते एह् लैओ बच्चे ने शैल लिखे दा ऐ ते इस्सी नंबर बी देई ओड़ने चाहिदे देई ओड़दे न एग्जैम मैक्सीमम जेह्ड़े पेपर चैक्क करदे न ओह् ते बच्चें दी राइटिंग गै दिखदे मत लिखे दा उ'न्न पूरा होऐ पर पढ़ोऐ इक लफ्ज निं ते ओह्दा कोई फायदा गै हैन्नी ऐ ते ओह्दा कोई फायदा निं ऐ ओह्दे कन्नै ओह्दी ब'जा कन्नै सानूं एह् करने चाहिदा जेह्ड़ी साढ़ी राइटिंग खराब बी ऐ ते सानूं उस्सी लिखी लखियै लिखना चाहिदा फिर सानूं अपनी राइटिंग सुधारनी चाहिदी सुधारियै गै सधारगे ते अगला जेह्ड़ा कोई पेपर चैक्क करग जां कुछ बी जां बंदे न आपूं बी लिखना होऐ ते जे लिखे दा पढ़ोऐ गै निं कुसै गी ते उस लिखने दा केह् गै फायदा होई जाए लिखे बंदा अगले गी बी पढ़ोए आपूं बी पढ़े वाकई कोई आखै भला वाकई कुसै ने लिखे दा कक्ख जि'न्नै लिखे दा कक्ख निं होऐ लिखे दा बी होए ते समझ गै निं आए लिखे दा बी कक्ख निं होए ते समझ बी निं आए ते फिर सानूं अगले बंदे ने सानूं नंबर बी केह् देने उ'न्नै आखना एह्दे कोला खरा कि नेईं गै लिखदा एह् ते बच्चें गी अपनी राइटिंग अजकल्ल लोकें दे बच्चें दी राइटिंग इन्नी गंदी ऐ ना लोकें दी केह् साढ़े बी घरै बिच्च भैन भ्रा हैन उं'दी राइटिंंग दिक्खो उं'दा बी इ'यो हाल ऐ बच्चें गी इन्ना याद करदे रौह्ना लिखना है निं ओह्दी ब'जा कन्नै साढ़ी राइटिंग बी निं बनदी फिर आखदे सानूं नंबर निं मिले नंबर कु'त्थूं मिलने जेल्लै अगले बंदे गी पढ़ोए गै निं ते उ'न्न सानूं नंबर कु'त्थुआं देने जे उस्सी पढ़ोए ते ओह् सानूं नंबर देऐ जैदा नेईं ऐट लीस्ट सानूं कोई थोह्ड़े ब्हौत ते मतलब कि कुसै गी समझ आए कि इ'न्नै कुछ लिखे दा ऐ जैदा नेईं ते थोह्ड़ा सारा आना गै चाहिदा कि में एह् निं आखदी भाई तुस बड़ा गै सोह्ना लिखो बड़ा गै शैल लिखो पर इन्ना हारा लिखो कि अगला बंदा बी पढ़ी लैऐ ते पढ़ियै सोचै कि हां वाकई कुसै ने कुछ लिखे दा ऐ ते जि'यां कि चलो अजकल्ल बच्चे ते इन्ना गै सारे याद करी लैंदे राइटिंग केइयें दी ते जिं'दी होंदी बड़ी गै शैल होंदी जि'नें कुदै लिखे दे होंदे शैल शैल लिखदे ते केईं भलेआं गै बेकार लिखदे सानूं जैदा निं ते पर अपनी राइटिंग च सुधार लेआना चाहिदा क्योंकि जि'न्न सानूं नंबर देने उ'न्न ते दिक्खनी गै ना कि इ'न्नै लिखे दा केह् ऐ ते हून ते शैल करियै सारा कुछ दिक्खना गै सानूं अपनी राइटिंग सुधारनी चाहिदी शैल करियै ते ओह्दे कन्नै सानूं नंबर बी शैल मिली जंदे होर लिखे दा बी समझ औंदा की वाकई इ'न्नै कुछ लिखे दा ऐ ते होर पढ़ने आह्ले गी बी समझ औंदा कि इन्न कुछ मतलब कि बच्चे गी कुछ औंदा ऐ